باورچی خانے موجود بہت سے مختلف برتن پائے جاتے ہیں جن میں سے کچھ تو پلیٹ ہوتا ہے جس کو کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کٹورا ہوتا ہے جس کو کوئی اچھی چیز جیسے میٹھی چیز ہوئی یا کچھ ڈفرنٹ چیز جیسے بنے گی مختلف چیز بنے گی چنا بنے گا یا کچھ اور بنے گا تو اُس کو کھانے کے لیے کیا جاتا ہے پھر اُس کے بعد آپ کوکر آ جائیں گے تو کوکر میں تو خاص طور سے کھانا ہی بنتا ہے بڑی بڑی چیزیں اُس میں گلتی ہیں گوشت قورمہ مٹن یہ سب گلتا گلتا ہے اُس میں پھر اُس کے بعد آپ اگر اُس میں آ جائیں گے کڑھائی میں آ جائیں گے تو اُس میں جو ہے آپ پکوڑی تلی جاتی ہے اور اُس کے ساتھ ساتھ پاپڑ تلے جاتے ہیں پھر کڑھائی پھر دیگ آتا ہے دیگ کے ساتھ ساتھ بڑے جیسے کھانے بنتے ہیں بڑے کھانے جیسے کسی کے شادی بیاہ ہو تو اُس میں یہ استعمال ہوتا ہے دیگ اُس سے اور دیگ سے اور اچھی خوشبو آتی ہے کہ اُس کو استعمال کرنے کے بعد آدمی جب دوسروں کو کھلاتا ہے تو وہ بھی خوش ہو جاتا ہے اُس سے بہت کھانا بہت اچھا لذیذ بنتا ہے